زیادہ تر بننے کی چیزیں تو سردیوں میں ہی استعمال ہوتی ہیں جیسے سردیوں میں ہم سوئٹر بن سکتے ہیں بچوں کے ٹوپے بچوں کے موزے اون سے بنتی ہوں میں اپنے بچوں کے سوئٹر گھر میں ہی بنتی ہوں اور بچوں کے موزے چھوٹے چھوٹے اور چھوٹے بچوں کے ٹوپے جو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں زیادہ تر بنائی کا کام ٹھنڈ میں ہی ہوتا ہے اور کپڑے کا کام وہ ہیں تو کپڑے تو ہم گرمیوں میں کاٹن کے ہی پہنتے ہیں جو گرمیوں میں بہت سکون ملتا ہے پہن کے کاٹن کا کپڑا گرمیوں میں بہت ٹھنڈا رہتا ہے اور میں گرمیوں میں کاٹن کے ہی کپڑے بناتی ہوں اور مجھے مشین پہ کام کرنے میں میں نے اپنی مشین میں موٹر لگوا رکھی ہے جس سے کہ میرے کپڑے بہت ہی جلدی سلتے ہیں اور مشین میں موٹر سے مجھے آسانی ہوتی ہے اور میں اس سے تھکتی بھی نہیں ہوں اسی وجہ سے مجھے سلائی اور بنائی کرنا بہت پسند ہے